मैंने दस दिन में ये पंखा लिया था वो पंखा जब मैंने अपने कमरे में लगवाया तो मैंने क्या देखा के जब पंखा चला तो उसकी पंखडियाँ टेढ़ी पड़ गई और मोटर पूरी जल गई मैंने अपने पूरे जीवनकाल में ऐसा पंखा कभी नहीं देखा